हाँ मैं अपने घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाती हूँ मुझे अलग अलग प्रकार के फूल पत्ती के पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं मैंने अभी हाल ही में बहुत सारे गेंदे के फूल लगाए हैं और जिनको मैंने गमलों को अच्छे से हर कलर का अलग अलग कलर का करके एक स्टैंड बनाकर टांगा है जो अच्छी बागवानी का एक उदहारण है मैंने लिली और जूही चम्पा आदि के भी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं घर में मेरा बगीचा बहुत ही सुन्दर है हर अलग अलग प्रकार के फूल के पौधे हमारे गार्डन में मिलते हैं जैसे कि मैंने अपने गार्डन में अभी गुलाबी और पीला कलर का गुलाब लगाया है जिसको मैंने लाइन से जमाया है गमलों को एक गुलाबी गुलाब का पेड़ एक पीला गुलाब का पेड़ जिससे हमारे गार्डन की सुन्दरता बढ़ गई हे और जब हमारे मोहल्ले के लोग मेरा गार्डन देखने आते हैं तो पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हैं तो फिर मैं उनके साथ अपना अनुभव शेयर करती हूँ और रोज़ मैं नया नया कुछ फोन से देखके गार्डन सजाने की कोशिश करती हूँ